हलो ओला मां तव्हां खां टैक्सी सूरत वञण लाइ बुक कराई हुई पर तव्हांजो ड्राइवर अञा ताईं न आयो आहे ऐं न फ़ोन खणे थो जंहिं करे मूंखे सूरत वञणु ज़रूरी आहे हिन करे तव्हां इहा टैक्सी बुक करायल कैंसिल कंदा